मैंने काफ़ी सारी दौड़ों में भाग लिया है जैसे की बचपन में छोटी क्लास में मैं अपने सहपाठी जो कोंम्बडीशन में भाग लिया करते थे उनके साथ दौड़ में भाग लेती थी और कई बार मैं जीतती थी और मैं खेल में बहुत रुचि रखने के रखती थी जिस वजह से मैं अपने अपने से बड़ी उम्र के बच्चों को भी दौड़ने में हरा दिया करती थी मैंने एक बार अपने नौरात्री के समय झाँकी में एक रेस में भाग लिया था जिसमें मुझे दौड़ना था तो मुझे एक पुरस्कार भेंट भेंट हुआ था जिसमें मुझे एक शील्ड और एक मेडल मिल था जो मुझे याद है अभी भी और काफ़ी बार मुझे स्कूल में काफ़ी पुरस्कार मिले हैं दौड़ने के लिए हमारे भोपाल मे मैराथोन होती है तो मैं उसमें भी दौड़ी हूँ हालांकि मैराथोन में मुझे आज तक कोई पुरस्कार नहीं रहा है और मेरे कोच सलाहकार तो ऐसे कोई विशिष्ट है नहीं परन्तु मैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से देख देख कर दौड़ भाग को करना सीखती रहती हूँ